देखियौ हमर गाममे तऽ कोन एहन साधन नहि यऽ जतय पर्यटक ठहरि सकै छै किएकि छोट गाँव छै आ आहाँ समझि सकै छी छोट गाँवके की हाल होइया लेकिन हमर गाँवमे जे मन्दिर यऽ उग्रतारा शक्तिपीठ ओतय आहाँ अगर रहि सकै छी राति मे तऽ आहाँ के बहुत सुकून भेटत ओते आहाँ आकर्षित हेबै अगर एक बेर अयबै तऽ आहाँ के बार बार आबैके मोन करत ओतऽ बहुत नीक ओतऽ ठहरबाक साधन यऽ बहुत नीक ठहरबाक जगह यऽ जतऽ आहाँ रहबै तऽ आहाँ बहुत खुश हेबै